जी मेम जी मेम कोनब्लो फेशियल आपको कई प्रकार के मिल जाएंगे गोल्डन है डायमंड है ब्लीच है पर्पल है और अभी चल रहा है एक हाइड्रो हाइड्रो फेशियल वो फेशियल आपको मतलब अभी सब ये सब क्या नाम है ये सब जो मैंने आपको जो भी बताए थे फेशियल के नाम उससे अच्छा अभी ये हाइड्रो फेशियल चल रहा है अभी हाँ जी मेम ये हाइड्रो जो फेशियल है वो स्किन आपके स्किन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आनी है और जो ये जो फेशियल जो होता है ये थोड़ा फेशियल का उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा भी है और आपके स्किन को कोई डैमेज नहीं होगा और मतलब जैसे इस इस फेशियल का जो ग्लो है वो आपके इसका जो ग्लो आता है वो जैसे बाकी तो फेशयल का ग्लो तीन चार दिन बाद में दिखता है इसका जो है वो फेशियल का ग्लो आपको जल्दी दिख जाएगा और इसका एक दो हफ्ते मतलब एक सप्ताह तो आप मान ही लो कि तब तक इसका ग्लो आपका बहुत अच्छा रहेगा नहीं स्किन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नहीं नहीं कुछ रिएक्शन नहीं है ये मशीनों से होता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इसके स्टेप भी बहुत सारे स्टेप्स हैं तो उस उस प्रोसेस से आपको कोई स्किन में कोई वो नहीं होगी आपकी तकलीफ नहीं आएगी रिऐक्शन भी विऐक्शन कुछ नहीं होगा जी मेम ये फेशियल है आपको पाँच हजार का पड़ेगा नहीं मैं ऐक्चूअली में क्या है मेम ये फिर आपको मैंने अभी जैसे बताया ये फेशियल क्या है की इस फेशियल में काफ़ी टिप्स जो होते हैं ना वो काफ़ी है मतलब ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम भी इसका टाइम का प्रोसेस भी ज़्यादा है और ये मशीनों से जो फेशियल मशीनों से होता है तो आपको जो भी जो है ये प्रोसेस ये है प्रोसेस इसका और पाँच हजार तो इसके लगेंगे फेशियल के आपको हाँ ग्लो ग्लो ये ग्लो आपके एक सप्ताह तक ग्लो रहेगा इसमें नो डाउट है जी आप जब आपकी इच्छा हो आप आना चाहो आज आ जाओ कल आ जाओ जी मेम आप मुझे आपका नाम और नंबर दे दीजिए मैं आपको कॉल कर दूँगी जी मोबाइल नंबर आपके ठीक है जी ठीक है मेम जी और कुछ थैंक यू थैंक यू